जोंनि चिरां जिल्लायाव जोङो गोबाङैनो सिभिल हस्पिटालफोरखौ जोङो मोन्नो हायो आरो फ्रायबेट हस्पिटाल फोरखौबो जोङो मोन्नो हायो आरो फारमासि फोरबो जों मोन्नो हायो जेरै जोङो काजलगावआव जोंनि सिभिल हस्पिटाल दङ आरो बेंथलाव जोंनि सिभिल हस्पिटाल दङ सान्थिफुर सिभिल हस्पिटाल खासिकथ्रा सिभिल हस्पिटाल आरो बिजिनियावबो जोङो मोन्नो हायो आरो दाब दाब जायगायाव जोङो जोंनि सिभिल हसपिटालफोरखौ जोङो मोन्नो हायो आरो जोङो जेरै फ्रायबेट हस्पिटालफोर आगसटिन हस्पिटाल साफागुरि ख्रब मेम'रेल हस्पिटाल थुक्राझार बेफोरावबो जोङो फाहामथायफोरखौ जोङो लानो हायो बेसेन होनानै नाथाय जोङो सरखारि हस्पिटालाव जोङो बेसेन होयालासेनो जोङो फाहामथायफोरखौ जोङो लानो हायो आरो अफारेसनफोरखौबो जोङो खालामनो हायो बेसेन होयालासिनो आरो सरखारा जोंनि लागै कर'ना भाइरासनि थाखोय जोङो भेक्सिनफोरखौबो जोङो फ्रियाव थुना होनाय जादों बेनि थाखायनो सरखारखौबो जोङो हामबाय बियो